मुंहिजो वञण जो इतो ई आहे पंहिंजे घर जे हेठो निकिरी ॾेढ कलाक परे गुरूद्वारो आहे नानक सर मां उते मथो टेकण वेंदो हा पंध पंध वेंदो आहियां हितो ऐं वापसी में मां पंधि ईंदो आहियां ऐं मां अकेलो वेंदो हा सुबुह सुबुह जो पंहिंजो पाठ कंदो वरी उते पाठ कंदो आहियां ऐं इनमें कलाक ॾेढ कलाक मूंखे लॻंदो आहे अचनि वञण में गुरुद्वारे में मथो बि टेकिणो मां अकेलो वेंदो आहियां बिल्कुलु ऐं मुंहिंजो रूट त इहेई आहे पंहिंजो हिकिड़ो घर जो गुरूद्वारे ताईं मां अकेलो बिल्कुलु अकेलो वेंदो आहियां ॿारनि खे चवंदो आहिंयां हलो पर हलंदा ई कोन्हनि की सुबुह जो ॿारनि जो त इस्कूल थींदो आहे घर वारी चवंदो आहे हूअ न हलंदी आहे